हलो हा मां जय प्रकाश थो ॻाल्हायां केरु थो ॻाल्हाए जी चओ साईं हा चओ साईं चओ सां चओ साईं तव्हांखे छा खपे हा हा हा मां रामा स्टेशनरी मां थो ॻाल्हायां जी ॿुधियो ओके ओके जी जी तव्हांखे रंग कहिड़ा रंग खपनव तव्हांखे मूं वटि मूं वटि त ऑयल पेंट बि आहिनि त सॼा पे जेके बि तव्हांखे रिक्वायरमेंट आहे तव्हांखे मिली वेंदी तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांखे पेस्टल खपनि कलर छो जो कलर पेंट्स खपनि तव्हां कहिड़ी टाइप जी पेंटिंग कंदा आहियो उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजी रिक्वायरमेंट ॿुधायो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ॿारहनि जी बि ॿारहनि जी बि आहे ॿारहनि जी बि आहे चौवीहनि जी बि आहे तव्हांखे वधीक खपे त वधीक बि मिली वेंदी पर हाणे तव्हांखे पर्टिक्युलर कहिड़ो रंगु थो खपे उहो डिपेंड थो करे तव्हां ॾिसी करे ॿुधाइजो जी हा ज़रूरु अगरि तव्हां चवंदव त असां तव्हांखे सैंपिल बि डेखार ओके ओके तव्हांखे अगरि बल्क में बि वठिणो आहे त असांखे कोई दिक़त कान्हे पर उन जी तव्हांखे असांजी दुकान ते अचिणो पवंदो हिकु दफ़ो तव्हां हिते अगरि अची वेंदव त मां तव्हांखे सॼी जेके बि मूं वटि वैरायटीज आहिनि उहो मां तव्हांखे ॾेखारे सघंदुसि त तव्हांखे उन जे बारे में विस्तार सां ॿुधाए सघंदुसि तव्हांखे उन्हनि जे अघनि जे जी तव्हां ॿुधायो न रेट में त असां वटि फ़िक्स रेट आहिनि असांजे रेटनि में असां इलाही उन में कॉम्पिटेटिव रेट रखिया आहिनि रेटनि में असां कुझु न करे सघंदासीं हा इहो आहे की मां न तव्हांखे बल्क में वठिणी आहे भले तव्हां बल्क में वठो असां उन हिसाब सां ई अघु लॻाईंदासीं न कैश न तव्हांखे पेमेंट त तव्हांखे चेक सां ई ॾियणी पवंदी अगरि वधीक हूंदी ॾहें हज़ारें खां घट में अगरि तव्हांजो सामानु हूंदो त हिकु दफ़ो असां सोच सोचे सघंदा आहियूं ॾहें हज़ारें खां वधीक अगरि तव्हांजी परचेजिंग वेंदी त हो तव्हांखे चेक सां पेमेंट करिणी पवंदी उन में तव्हांखे अगरि जी एस टी लॻंदव त उहो बि तव्हांखे जी एस टी भरिणी पवंदी हूं हा इहो तव्हां डिपेंड थो करे की उहा शइ असांखे हिन महिल दुकान ते अवेलेबिल आहे की न आहे अवेलेबिल हूंदी त तुरंत तव्हांखे मिली वेंदी पर तव्हां चओ था बल्क में खपे त मूंखे लॻे थो इन जे लाइ त थोरो असांखे टाइम छो जो मूंखे बि डीलर खे फ़ोन करे हुतां वरी सामानु घुराइणो पवंदो उन खां पोइ मां तव्हांखे उहो ॾई सघंदुमि त तव्हां पहिरीं महिरबानी करे दुकान ते अचो पंहिंजी जेकी बि तव्हांजी घुरिज आहे उहा असांखे ॿुधायो असां उन खे ॾिसी करे सम्झी करे तव्हांखे उन जो कोटेशन बि ॾींदासीं अघु बि ॿुधाईंदासीं त तव्हांखे उन जी अवलेबिलिटी जे बारे में पूरी जानकारी ॾींदासीं मुंहिंजी दुकानु अमीनाबाद में आहे साईं रामा स्टेशनरी कंहिं खां बि पुछंदव तव्हांखे पतो पइजी वेंदो तव्हां अचो त मुलाक़ात थींदी ध ध धन्यवाद धन्यवाद हरि ओम